अ हेल्ल' अ सार टुरिस्ट मा आं माने टुर खालामनो थांनो नागिरदोंमोन आसामआव ओमफ्राय बिथांनि नाम्बार खौ आं माबानिफ्राय मोन्दोंमोन टुरिस्ट गाइड निफ्राय त' बेनिखायनो कल खालामनाय जादोंमोन माने बे आं जे जायगायाव थांनो नागिरदोंमोन माने आसामाव बे जायगाया दा माबायदि सोलिगासिनो दं बोथोरफोरा माबायदि ओमफ्राय डेट आ जों माबा मा होनो बिदिनो पसिस आगष्ट'आव प्लेन खालामदोंमोन थांनो बेरायहैनो त' इसे माबा वेदार फोरखौ इसे ओमफ्राय जायगाफोरखौ इसे खिन्थाहरबा मोजां जागौमोन

जोंथ' बिदिनो दसज'नसो जागोन ओरैनोथ' बे आसामावनो मा बेस्ट जायगा बबेथिं माने टुर खालामनो मोजां लकेस'न फोरा एसे गाइड खालामनो हागोन ना रद द्र'प ओमफ्राय प्लास लकेस'न ओमफ्राय माने गारिफोर बेरायनाय जोंथ' मानसि बुरजाना ट्रेभेलार जों थोगोनखोमा ट्रेभेलार जों थोगोन दसज'न नालाय

औ पसिस तारिख जोङो बिदिनो नयथा दसथा जागोनखोमा फुंनि बबेनिफ्राय द्र'प खालामनांगोन माने जों क'क्राझाराव ओंखारफैगोन नङाब्ला माबायाव बङाइगाव स्टेसन आव ओंखारफैगोन ट्रेन जों अ ओमफ्राय बे माबाफोरालाय हटेल फोरालाय

दे बिदिब्ला होनबा जों उनाव माबा खालामनानै प्लेन खालामनानै खिन्थाहरनोसै ना जागोन ना ओरैनो कलेज नि औ औ टिसार सानैसो थांनो हानाय बेखौ हरनो हागोन दे व्हाट्सेप आव खालामहरगोन दे बे नाम्बार आव दंखायो ना नोंना व्हाट्सेप नाम्बार दे होनबा